میری زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب مجھے ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پڑا جس کے ساتھ ملنا میرے لیے بہت مشکل تھا کیوں کہ میں ایک طالب علم ہوں تو کالج کے کسی پروجیکٹ کی وجہ سے مجھے ایک ایسے کلاس میٹ کے ساتھ کام کرنا پڑا جس کا مزاج میرے مزاج سے بہت مختلف تھا یعنی بالکل الگ تھا لیکن ہمارے لیے اس پروجیکٹ میں کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جب میری اس سے بات چیت ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس چیز پر بات کریں جو ہم دونوں میں یکساں ہیں یعنی ان چیزوں پر بات نہ کریں جو جن چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اس طریقے سے ہم نے صحیح بات چیت کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کیا بنا کسی بحث و مباحثے کے اور اس طریقے سے ہم دونوں کے بیچ ایک مثبت بات چیت ہوئی